जी जी ठीक है जी जी आ रहे हैं गेट पर ही खड़े हैं जी जी जी कह रहे थे कौन कौनसे जानवर हैं आपके यहाँ चिड़ियाघर में

जी

जी और टाइगर वगैरह है कि नहीं

जी जी

और टाइगर क्या खाता है जी जी क्या क्या मांस देते हैं खाने के लिए

हाँ हाँ हाँ जी

जी नहीं नहीं नहीं नहीं हाँ और हिरण को क्या देते हैं खाने में हिरण हिरण को जी जी जी

जी

ठीक है ठीक है हम आ ही गए हैं गेट खोल लिया है अंदर आई ही गए हैं ठीक है आ रहे हैं ठीक ठीक